हेलो हम तऽ फोन केलिए हँ आर्या गोमे आबि रहल छै आब देखिऔ तऽ जे होइ आर्या गोवलासब फोनपे लै छै कि नहि आब तऽ ओकर ड्राइवरसँ हमरा पता करैलए पड़तै देखिऔ हम फोन केलिए हँ आब ओकर मालिक जे कहै मालिकके तऽ फोन कऽ देलिए हँ मालिक कहलकै जे आब देखिऔ ड्राइवर के मोबाइलमे हेतै तऽ निश्चित लेतै नहि तऽ कोनो बाते नहि कहलकै हँ ड्राइवर जे नहि हमरा तऽ दोसरोके अकाउन्टमे भेजबा सकै छी प्लस कहलकै हँ आबू ठीक छै तऽ हमरा सात तारीखके जेबाके अइ आब जे होइ जेना महिषी सहरसा हमरालगमे अइ तऽ हमरा सहरसा जेबाके अइ सात तारीखके जेबाक अइ फेर नओ तारीखके घुरबाके अइ तऽ हम पइसा देब फोनपे या पेटीएम या गूगलपे एहि तीन चीजसँ दऽ सकै छी कोनो हमरालग कैश अइ नहि जे हम कैश दऽ सकब